जाहिसँ चलि सकै छै मजदुरी कए कऽ खाइ छी चलै छी केनाहितो हमर घर भेल सहरसा मैना घर भेल हमर अपन खेती जेतना खेती यऽ अपना कए कऽ खेती कए कऽ करै छी ओहिमे बेनिफिट यऽ हमरा कए कऽ खाइ छी हमे ओकर बाद हम केनाहितो जीवन गुजारै छी देखै छी अपन खेती कए कऽ खाइ छी देखै छी हम अपन खेती कए कऽ खाइ छी अपन जाहिमे किछु फायदा यऽश्रखेती करनाइ से तऽ हम खेती कए लै छी अपन देखैके बाद जे होइ छै खेती करएक बाद फसल बढ़िऑं होइ छै कए कऽ देखै छी खेती जे करै छी तऽ ओहिमे कुछ बेनिफिट यऽ जरूर देखैके बाद जरुर कुछ फायदा बुझायल तऽ हम वएह खेती करै छी वएह भरि महीना भेल जी